जी बिल्कुल आज के समय में प्रेशर कूकर का सभी इस्तेमाल करते हैं इसके दो कारण हैं एक तो प्रेशर भी और ये स्वाद वाली बात है तो ये सभी की अपनी अपनी पसंद होती है लेकिन एक कारण ये भी है प्रेशर कूकर यूज़ करने का इससे हमारे गैस जो होती है उसकी भी बचत होती है क्योंकि प्रेशर कूकर में इतना समय नहीं लगता है जितना समय हमें दूसरे बर्तनों में ब बनाने में लगता है इससे हमारी गैस की भी बचत होती है और हमें मेरे स्वाद में हम हमको कूकर में बना हुआ खाना पसंद है क्योंकि उसमें क क कुछ समय भी कम लगता है और इससे गैस से बचत होने के कारण हम अपना समय का सही उपयोग भी कर सकते हैं और हमें कूकर का पका हुआ खाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें सारा खाना अच्छी तरीके से ही पकता है और समय ज़्यादा व्यतीत नहीं होता है इसीलिए और प्रेशर कूकर एक ग्रहिक हर घर में पाया जाता है क्योंकि अधिक मात्रा में जो अब यूज़ हो रहा है वो प्रेशर कूकर का ही यूज़ हो रहा है